हाँ मुझे याद है कि मैं जब इंदौर में रह रहा था तो वहाँ पे मेरे को मेरे पास कोई भी कम नहीं था और मुझे आशीष सर के साथ काम करना पड़ा वो मुझे काम देते थे फ़ील्ड वर्क का उनका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल था फ़ील्ड में जाना था धूप में लोगों से एक सर्वे कंप्लीट कराना था मोबाइल फोन से स्मार्टफ़ोन की नीड थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था और उनके साथ मैंने काम किया जैसे तैसे काम मुश्किल था लेकिन किया करना पड़ा और फिर उनसे धीरे धीरे फिर उनसे मेरे मैं बोला कि मैं ये फील्ड वाला वर्क नहीं कर सकता हूँ मैं ऑनलाइन काम कर सकता हूँ घर बैठे यदि आपके पास हो तो आप दे सकते हैं फिर उनसे मैं बात करके टेलीकॉलिंग का वर्क ले लिया टेलीकॉलिंग का प्रोजेक्ट ले लिया और घर से कॉल करने लगा अपने इस्मार्टफ़ोन से इस तरह मैं उनसे निपटा काम के लिए